मार्केट गये और फ़ोन को खरीदा और पहले तो फ़ोन हमें बहुत महँगा लग रहा था पर बाद में बाद में जब घर आए और उसे चार्जिंग में लगाया और खोलकर देखा तो काफ़ी अच्छा था उसमें एप्प बहुत सारे एप्प थे और उसकी बैटरी भी काफ़ी अच्छी थी जो हम कम चार्ज में ज़्यादा यूज कर सकते थे उस पे कई सारे एप्प थे जैसे कि स्नैपचैट स्नैपचैट में अच्छी फोटो आती थी अच्छे अच्छे फिल्टर थे इसमें काफ़ी अच्छी पिक्चर थी और उसमें अच्छा स्टोर भी होता था और हम जब कहीं जाते थे तो हमारे फ़ोन फ़ोन के कैमरास वगैरह बहुत अच्छे थे अच्छी फोटो आती थी लोग हमारे फ़ोन के बारे में काफ़ी तारीफ करते थे और पूछते थे ये फ़ोन आपने कहाँ से लिया है या कितने अमाउंट का था ये हमारे फ़ोन में हम जब इसे पढ़ने के लिए यूज करते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा रिव्यु दिखाई देता है इसमें हम अच्छे से सभी चीज़ें को देख सकते हैं ज़ूम वगैरह करके सभी चीज़ें क्लियर दिखाई देती है इसमें हम पी डी एफ वगैरह भी अच्छे से देख सकते हैं और इसमें कहीं हम फोटो सेंड वगैरह करते हैं तो वो क्लियर तो हमको दिखाई देता है और हम अपनी इस मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन सभी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं यह बहुत ही अच्छा मोबाइल है इसमें काफ़ी सारे एप्प थे जैसे कि फ़ोन पे थे इससे हम अपनी कहीं भी किसी जगह पे कोई भी सामान लेकर उसका अमाउंट दे सकते थे जिसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती थी इस मोबाइल को लेने से हम भी काफ़ी सुविधा प्राप्त हुई हमें पढ़ने में बहुत ही आसानी हुई अभी इस मोबाइल के एप्प गूगल एप्प द्वारा अच्छे से पढ़ लेते थे मोबाइल से हम सर्च सर्च करके सभी देश विदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते थे कहाँ पे क्या हो रहा है क्या चल रहा है वर्तमान समय की सभी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते थे एक और जिसे हमारे पढ़ाई करने में सुविधा हो सुविधा होती थी और अगर हमें कहीं से भी ऑनलाइन कोचिंग लेना हो तो हम वो भी इस फोन के जरिए कर सकते थे और उसमें अच्छे से दिखाई देता था और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती थी और हमारे फ़ोन की कैमरा जो है काफ़ी अच्छे हैं इसमें काफ़ी अच्छी फोटो आती है अच्छे अच्छे फिल्टर है इसमें हमने जो पिछले साल फोन लिया था उसका कैमरा अच्छा नहीं था उसमें फोटो अच्छी नहीं आती थी और उसका जो है उसमें जो हम रखते थे स्टोर करके ओ जल्दी ही मतलब खराब हो जाता था उड़ जाता था और इस फ़ोन में हमारा सभी चीज स्टोर होके गलती से हमें जब भी किसी चीज की जरूरत होती है तो उसे खोल कर देख सकते हैं इसका स्क्रीन भी काफ़ी साफ है इसमें ये सारी अच्छे अच्छे एप्लीकेशन भी हैं इसे हम देख सकते हैं और हमारे में बहुत मदद करता है इसलिए फ़ोन से हम कहीं भी आपातकाल में फ़ोन कर सकते हैं और इसमें आप फ़ोन करने पे इनकमिंग आउटगोइंग दोनों की आवाज ही क्लियर सुनाई देती थी किसी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है इसमें और इसमें हम अच्छे अच्छे सॉन्ग को देखते हैं मूवी वगैरह को देखते हैं और मूवी वगैरह को भी इस्टोर करके रखते हैं जिस जो वह डिलीट नहीं होता और हम उसे दोबारा भी देख सकते हैं कोई भी वीडियो को हम स्टोर करके रखते हैं उसे हम दोबारा देख सकते हैं जो भी हमें अच्छा लगे इस फ़ोन को लेकर हमें बहुत सारे फायदे हुए हैं